हा हा अच्छा हां जी अच्छा घटि में घटि कलाकु ॾेढ लगंदो मतिलब सभु मिलाइ करे कलाकु ॾेढ लगदो आहे

फ़ेशियल जा ऑक्सी फ़ेशियल जा हज़ार रुपियो वठंदा आहियूं और आई ब्रो जा त पंजाह रुपिया ई वठंदा आहियूं मेकअप जा बि हज़ार रुपियो वठंदा आहियूं

अच्छा पंहिंजो शगन आहे त उन्हीअ जो त पोइ वरी वधीक लगंदो पंहिंजो शगन आहे त हुनमें टाइम बि पोइ वधीक लगंदो पंज छह कलाक लगंदा और टाइम बि लगंदो और असां वटि पैकेज बि हूंदो आहे पैकेज अलॻि अलॻि तरह जा हूंदा आहिनि असां वटि हिक छह सै वारो आहे हिक अठे सै वारो आहे उनमें असां सभु कंदा आहियूं और तव्हांखे उहो पसंदि आहे त उहो कराए वठो न त मेकअप त तव्हांजो हाणे अलॻि सां ई थींदो उन्हीअ जो घटि में घटि अढाई टे हज़ार लगंदा छो जो पंहिंजो आहे ऐं फ़क्शन बि पंहिंजो ई आहे त पोइ त उनमें महांगो वारो उनमें उनजो अलॻि ई थींदो मेकअप वाटर प्रूफ़ बि मेकअप ईंदो आहे वाटर प्रूफ़ मेकअप उहो थींदो सॼो

मां टे हज़ार उन जो मेकअप जा थी चवां और हज़ार रुपियो फ़ेशियल जो न टे हज़ार न उनमें वरी असां वाटर प्रूफ़ कंदा आहियूं तव्हांजो पंहिंजो फ़क्शन आहे न ॿिए कंहिंजो हुजेव आहे त पोइ त न थोरो घणो घटि करे वठूं आहे हाणे तव्हांजो पंहिंजो आहे त तव्हांखे सुठो लॻिणो खपे न और पंहिंजो लुक्स बि अचनि खपे उहा आई ब्रो फ़्री करे छॾिंदासीं आई ब्रो फ़्री करे छॾिंदासीं हलो तव्हां अची वञो पोइ ॾिसी वठंदासीं जेको हूंदो उन्हीं महिल तव्हां अची वञो बुक कराए छॾदव त ठीकु रहंदो छो जो माण्हू घणा ईंदा आहिनि बुकिंग थी वेंदी आहे वरी तव्हां बुक कराए छॾदव उन लाइ एडवांस आहे पेटीएम ते असांखे विझी छॾियो पंज सौ रुपया पहले विझी छॾियो असां तव्हांजो बुक करे छॾंदासीं हा बुक कराईंदव तॾहिं थी सघंदव ईअं न थी सघंदव हा ठीकु आहे